हैल्लो पूज़ा बोल्ला दी ऐ बमार ऐं तूं कब्जी लग्गी दी हां दवाई दवुई खाद्धी जां नेईं खाद्धी हालें आई कैल्ली नी दस्सन तूं डाक्टर कोल अज्ज आई जा अज्ज टैम है ते अज्ज आई जा नेईं ते कल आई जायां छुट्टियां होंदियां न लग्गे दा होंदा इयां कोई चक्कर नीं में दवाई दिन्नां तुसेंगी तुस आओ जल्दी जल्दी कदूं आनां ओह्दे बाद च